ए ओरैनो दंलै नै माथो दाना फैथारला दिनैसो फैथारबाय गोबाव जाथारबायमोन नों फैयिया

अखा हानायखाय ओरैनो थास्लायस्लाय दे फैनाया मोजां जादों हानथिनायाथ' औ मालायनि गारि बांनाय मानिथ' हान्थिनो मोजां जानाय खिन्थु फारसेथिं नायोब्ला गारजि ना ओरै सिगांथारावथ' आल्ट्रा बास दंमोन मिनि बास दंमोन ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बासफोर दंमोन सिटि बासफोर खारोमोन औ दाथ' बेफोरखौ बुहुथ खम नुनो थांसै दाथ' अवेंगार ओंखारबाय ओमफ्राय नै टेम्पु ओंखारदोंमोन टेम्पुआबो हनै भाराफोरखौनो दाना बारा लायो बै आरो बेटारि गारि बे ट'ट' ओंखारबावबाय ना एखदम होंगो दोंगो होंगो दोंगो दसे थांबानो थाङाबाबो थांगोन नामा होनो गारि बांनाय गारि बांनाय मलिथे दामाथ' हिसाबाव खमायनांगौसोमोन दामाबो गारि बांदों होननानै खमायाखै माथो नंनायाथ' नंगौ नंनाया नंगौ गारि गरा गारि गरा औ औ गारि गरा बंनायखायथ' एक्सिडेन्टफ्राबो बांद्राय जासै दाना बिदिनो लामा सामायाव जानला मोनला बाइक सालायो गथ'फ्रा हनै बिलाबायबाय सालायलाबायबाय एक्सिडेन्ट जाबाय आस'खान्दा जाबाय लाइफा बरबाद जाबाय ओरै टेनसन हो नोङो टु टुइन्टि पालसारफोर केटिएमफोर बायबाय बायना होआबाबो दाय ट्रेन्सपरफोर गावबा गाव हनै गिलु बालु स्पिड हाइ स्पिदाव सालाय एखदम बावनो एक्सिडेन्ट जाबाय गारि गरा बांबाय एक्सिडेन्टफ्राबो बारा जाबाय बिराथ दे दे दे होमबालाय दे जागोन दे उनाव औ दे थांदो थांदो